میرا سب سے پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے کھیلنے سے ہماری جسمانی طاقت بڑھتی ہے اور ہمیں تندرستی محسوس ہوتی ہے ہم کرکٹ بڑے میدان کرکٹ کھیلتے ہیں ہمیں جس میں بائیس کھلاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان بائیس کھلاڑیوں کو گیارہ گیارہ بنا کر آپس میں کھیلتے ہیں کرکٹ کے لیے ہمیں بڑے میدان چاہیے ہوتے ہیں جہاں ہم اچھی طریقے سے کرکٹ کھیل سکتے ہیں عموماً ہم اتوار کے دن صبح کرکٹ کھیلتے ہیں